कुछ ऐसे आसन है जो मैं बता सकती हूँ कि जो शरीर में लचीलापन और ताकत बढ़ाते हैं उनमें से ऐसे ये आसन हैं जैसे वीरभद्रासन भुजगासन धनुरासन अगर हम करें तो इससे शरीर में लचीलापन आता है और शरीर में यह ताकत भी बढ़ाने में मदद करता है और एक आसन है नटराज आसन यह भी शरीर को बहुत ही लचीला बनाता है और शरीर के अंदर ताकत बढ़ाता है और एक है सर्वांगासन बुद्ध कौणासन और ऐसे कई आसन हैं जो शरीर के अंदर हमारे लचीलापन लाते हैं और ताकत बढ़ाने में मदद करते हैं